मेरा नाम नेहा ऐ ते में मकाल मकाल रौह्न्नी आं मकाल मकाल शैह्र कटरा बिच्च पौंदा ऐ ते मेरे डैडी जी कम्म करदे न एशिया होटल एशिया होटल च सिक्योरिटी गार्ड न ते मम्मी मम्मी घर दा कम्म करदियां न घर दा कम्म करदियां न मेरा इक होर मेरा इक निक्का भ्राऽ ऐ इक बड्डा भ्राऽ ऐ बड्डा भ्राऽ बी कम्म करदा ऐ अ मतलब कि दकानदार मतलब दकान उप्पर होंदे न ते ओह्दे कन्नै पढ़ा अपनी पढ़ाई बी चलांदे न ते पढ़ाई बी करा दे ऐ न मतलब ग्रेजुएशन करा दे न ते ओह्दे निक्का भ्राऽ दसमीं दसमीं पढ़ा दा ऐ ओह् होस्टल बिच्च ऐ सुंदरबनी ते घर घर छड़ी मियें होन्नी आं होर में इद्धर जम्मू कॉलेज पढ़ने होन्नी आं होर में पैह्ले दसमीं दसमीं प्राइवेट स्कूल कीती दी ऐ ग्याह्रमी बाह्रमी सरकारी स्कूल कीती दी ऐ गौरमेंट हाई सैकेंडरी स्कूल होर जेह्ड़ी मेरी डैडी दी तनखाह् ऐ ते ओह् औंदी दस ज्हार दे बिच्च ते फ्ही बी ओह् मतलब मेरी हर इक हर इक मतलब कि में जो उं'दे कशा मंगा ते ओह् मिगी दिंदे न किसे चीज़ दी कमी नेईं होन दिंदे न ते फिर बी मतलब फिर बी सारा किश सारा खर्चा चलाई लैंदे न हैन कोई मतलब इन्नी दिक्कत नेईं होन दिंदे अपने बच्चे गी कुछ बी मंगन ते मतलब देई लैंदे इन्नी रोक टोक निं करदे न ते मम्मी बी जेह्ड़े हैन ओह् मतलब कि उ'नें बी मतलब कदें इन्नी रोक टोक निं लगाई मतलब लगांदे न मतलब कि जेह्ड़े जेह्ड़ी साढ़ी जरूरते उप्पर पढ़ाई दा कोई खर्चा ऐ ओह् कदें बी मना नेईं करदे न होर पैहले होर होर मेरा हून कालेज जाइयै कोई इन्ने खास दोस्त निं हैन पैह्ले ऐ हे मतलब दसमीं बाह्रमी बिच्च हे पैह्ले में उं'दी सारी गल्ल मन्नदी ही हून कोई इन्ने खास निं हैन होर पैह्ले होर हून हून हैनी मतलब उं'दी कोई खास पैह्ले में उं'दी सारी गल्ल मन्नदी ते हून हैनी मन्ननी होन्नी इ'यै होर होर बाकी इ'यै किश सनाया अपने घर दे बारे च इद्धर उद्धर रौह्न्नी आं ते ग्रांऽ बिच्च रौह्न्नी आं फेर बी कम्म काज करनी आं शैह्र बिच्च पढ़नी होन्नी आं ते बाकी बस शुक्रिया